تعلیم زندگی کا اہم حصہ ہے تعلیم یافتہ ہونا یا نہ ہونا اسی طرح ہے جیسا ایک بینائی والا شخص اور ایک نابینا شخص میں فرق ہوتا ہے تعلیم یافتہ انسان ہر کام میں صحیح اور غلط کی پہچان کرے گا اور کام کے انجام کو بھی سوچ سمجھ کر عمل کرے گا یہاں تک تعلیم یافتہ انسان کو بات چیت کا سلیقہ پہننے اوڑھنے کھانے پینے اور رہن سہن کا طریقہ یہاں اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو ثابت کر دے گا کہ وہ تعلیم یافتہ ہے جب کہ اس کا الٹا ناخواندہ انسان کو یہ پتا ہی نہیں کہ زندگی میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے وہ ایسی بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے جو ضرورت والی ہوتی ہیں جیسے کے ایک شخص کو کسی جگہ جانے کے لیے بس یا ٹرین کا سفر کرنا ہے تو وہ بس اڈہ یا ریلوے اسٹیشن پہنچا مگر نوٹس بورڈ پر دیا گیا نوٹ وہ ٹائم ٹیبل اور کہاں سے کہاں تک جائے گی اسے پڑھنا ہی پڑھ نہیں سکتا اب وہ کسی تعلیم یافتہ شخص سے معلومات حاصل کرے گا جب تک اس کو پتا چلا کہ اس کی مطلوبہ بس یا ٹرین ابھی ابھی جا چکی ہے اب کچھ گھنٹوں کے بعد بس یا ٹرین مل پائے گی تو وہ شخص کے پاس انتظار کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں اب اگر وہ شخص تعلیم یافتہ ہوتا تو محرومی نہ ہوتی ایسے روز مرہ میں بہت سے شعبے ایسے ہیں جہاں پرایسے شخص وہ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے محرومی ہوتی ہے اسی لیے زندگی میں تعلیم کا ہونا بےحد ضروری ہے